कृषि व्यवसाय देखिऔ ठीके छै लेकिन कृषि व्यवसाय करेके लेल मतलब अच्छा अच्छा खाद ओद चाही भारतमे आओर जैसे बिजनेस करेके हय तऽ हम पहिने बजारके रेट बूझ लेबै बजारके रेट बूझेके बाद ओकरा खरीदबे खरीदके पैसा इकट्ठा करबै पैसा इकट्ठा करेके बाद ओकरा खरीदबै खरीदबै तऽ फेर यहाँ माल मने स्टॉक करेके करे पड़तै फेर गाँवमे उधारी पुधारी भी फँसि जाइत छै अ इसन तऽ कोइ बात नहि उधारी तऽ आदमी लेबे करैत छै सब आदमीके पास पैसा तऽ नहि रहैत छै आओर ओहिके बाद मतलब व्यवसाय करै पड़ैत छै एहिमे सरकारके किछु एम आइ मिल जाय फाइनैन्स तऽ आओर अच्छा रहैत छै फाइनैन्स सरकार दे देतै आओर अच्छा रहैत छै ओहिके बाद आराम से मतलब चावल दालि गेहूँ बेच सकलियै हँ आओर अच्छा अच्छाके मतलब सही रहैत छै इसन व्यवसाय करैके लेल अब गाँवमे तऽ देखिऔ जादातर आदमी गाँवेके दोकान से खरदैत छै लेकिन दुकान खोलैके लेल मतलब पैसा चाही पैसा मतलब इकट्ठा करै पड़ैत छै एहिके लेल तऽ कमाइ ओमाइ करैके ही पड़तै नहि तऽ ओहो से अच्छा बैंक अगर लोन दे दय तऽ लोन दे देतय तऽ आओर अच्छा हइ एकरे सामान स्टॉक करबै आओर आराम से गाँवमे बैठके मतलब व्यवसाय करेके बेचेके सही रहैत छै ने एहिमे अपना धंधा भी चललक गाँव बलाके भी सही रहैत छै